हाणे ॿ टे ॾींहं अॻु में असां सांसण घुमणु वियासीं तॾहिं रस्ते ते ॿ टे शींहं गॾिजी करे लाइन में हिक ॿिए जे पुठियां रस्ते ते अची विया जंगल मां जेके हिक ॿिए खे अॻियां पुठियां लाइन करे हलनि पिया उन्हनि में एतिरी समुझ हुई की हिक ई लाइन में हलनि पिया उनखां अॻियां थोरो बांदर ॾिसण में आया जेके हिक ॿिए जूं जूं कढी ऐं मारनि पिया पंहिंजो पाण खे हिक ॿिए में हथ में हथ ॾेई करे झूले वागुंरु वण ते हिक ॿिए खे पकिड़े करे आटी विझी ऐं झूलो झूलनि पिया